हैलो हां जी तुसें केह् लैना अच्छा टमाटर चाली रपेऽ किल्लो ऐ भिंडियां सौ रपेआ किल्लो

ऐ गै ऐ गै मैंह्गाई ऐ ते केह् करचै हून नेईं चलो ठीक ऐ दस बीह् रपेऽ छड्डी ओड़गी आओ ते सेही तुसें

चलो ठीक ऐ आओ ते सेही अच्छा ठीक ऐ आओ ते सेही फ्ही हां मैं करनी आं घट्ट ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ